अॼु कल्ह मोबाइल ऐं लैपटॉप तमामु ज़रूरी थी पियो आहे ॿारनि जे स्कूल जो कमु हुजे या वॾनि जे ऑफीस जो कमु करण में तमामु सवलाई थी थी पए पर आहे त इहा मशीन कॾहिं कॾहिं हलंदे हलंदे इन में कुझु गड़बड़ थी थी वञे त कोशिशि कंदी आहियां की मां पाण ई उन खे सही करे सघां जे कमप्यूटर ऐं मोबाइल हैंग थो थी वञे त उन्हनि खे पहिरीं बंदि करे वापसि चालू कंदी आहियां घणई दफ़ा हू कमु करणु लॻंदो आहे जे न त घणई दफ़ा गूगल जी मदद सां मां गड़बड़ी खे सही करण जी कोशिशि कंदी आहियां घणई दफ़ा कमप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल क्रेश थी पवंदो आहे त असां खे इस हुननि जे सेवा केंद्र ते वञिणो पवंदो आहे मुंहिंजे शहर में तमामु वॾी कंपनियुनि जा सेवा केंद्र आहिनि जिते पेशेवर माण्हू असां जी समस्या खे समाधान लाइ वेठा आहिनि उहे कमप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल में जेको बि डाटा थिए थो हुन खे वापसि रीकवर करण में असां जी मदद कनि था